ईअं त उल्हासनगर में जेके होस्पिटलूं आहिनि उते थोरी मशीनरी जी कमी आहे हिन करे वॾो रोग निकिरंदो आहे मरीज़ जो त असांखे डॉक्टर बॉम्बे जो लैटर लिखी ॾींदा आहिनि पोइ असां उते बॉम्बे में ॿार हुनखे वठी वेंदा आहियूं उते ॿार मरीज सुठे नमूने सां ठीक बि थी वेंदो आहे तन्दरुस्त थी वेंदो आहे उल्हासनगर में थोरो होस्पिटलुनि में साफ़ु सफ़ाई बि घटि आहे तंहिं करे असां उते वञणु पसंदि न कंदा आहियूं